मनशान कसलीच नवी इंग्रेडियन्ट वा कितें अशें घालपाची गरज ना जें कितें आपूण करता जें कितें आपूण रांदता तें बरें माये मोगान केलें की तेची एक टेस्ट वाडटा मनशान कितें नवीन इंग्रेडियन्ट घालपाक जाय अशें कांयच ना ज्या मनशा खातीर तूं करता तें तुवेंन प्रेमान केलें वा तेका बरें प्रेमान वाडलें की ताची उत्कृश्टा वाडटा तेच्या बद्दलचो प्रेम वाडटा तें डिश सारकें उट टून येता ताचो टेस्ट आपोआप एक बरो टेस्ट जाता मायेन जर तुवें त्या मनशाक वाडलें तेचें पोट भरलें कीच आपलें पोट भरलें कशें जाता सदांच नवीन कितें करपाक जाय व्हडली इंग्रेडियन्ट्स वाचून करपाक जाय नवीन नवीन कितें खाण खाद्य पदार्थ करता तेचें व्हडलें व्हडलें इंग्रेडीयन्ट्स आसतात जशें की बेकिंग सोडा आनी फ्लेवर्स आनी टेस्ट मेकर्स तसलें घालपाक जाय म्हण ना आपलें सादें जेवण सुद्दां बरें माये मोगान केल्यार तेची चव जी आसता ती सामकी उठून येता सो कितेंय करता तें बरें माये मोगान करपाक जाय आनी तें वाडपाक जाय